ہاں ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برتہ جی اللہ کا شکر ہے اپنا بتائیے جی میری دکان میں تو بہت ساری کتابیں ہیں کاپیاں ہے قلمیں ہیں دس ڈسٹر ہے چاک ہے بلیک بورڈ ہے بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو کیا کیا چاہیے میرے پاس میرے پاس لگ بھگ پانچ دس بارہ طریقے کی کاپیاں ہیں میرے پاس جی

صفحات لو کوالٹی کے بھی ہیں کچھ اور کچھ اچھے کوالٹی کے بھی ہیں وہ آپ کو سر پڑ جائے گا ڈیرھ سو کا ایک کاپی جی اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا کچھ ہاں بلیک بورڈ آپ کو مل جائے گا یہی ساڑھے پانچ سو ساڑھے چار سو کے قریب جی ہاں یہی پانچ دس پر سینٹ کم کرسکتے ہیں چونکہ ہم لوگ کا بھی زیادہ خرید نہیں ہوتا ہے اور اچھی کوالٹی کی بلیک بورڈ ہے

جی چلیے پے پین میں ہم آپ کا جب اتنا سامان آپ لے ہی رہے ہیں تو پین میں آپ کا ہم دس پر سینٹ لگا دیتے ہیں جی ہاں ہاں پین تو بہت طرح کے ہیں میرے پاس خوبصورت خوبصورت ایک دم اچھا اچھا پین ہے جی آپ کو اس میں دس ہوں کلر کلر میں آپ کو مل جائے گا ہرے کلر کی بلو کلر کی لال کلر کی جو کلر میں چاہیے آپ کو اس کلر میں آپ کو مل جائے گا جی جی جی شکریہ